असांजे चेंबूर शहर में मोनो रेल मेट्रो रेल आहे पर अधि अधि कलाक खां पोइ ट्रेन आहे इन करे ट्रेनूं वधायो ऐं भाड़ो बि वधीक आहे उहो घटि करियो जीअं जामु माण्हू उन में सफ़रु कनि ऐं लोकल ट्रेनूं बि आहिनि उन में बि जामु भीड़ जामु आहे माण्हू नथा चढ़ी सघनि लोकल ट्रेनूं वधायो बसि सर्विस वधिक करियो एसी बसूं घटि भाड़े ते हलायो ऐं रस्ता रस्ता सुठा रखो उन जी मरमत वक़्तु सां करियो नत जामु हादसा थियनि था ऐं माण्हू खे वधीक तकलीफ़ु थी थिए